हाँ हाँ जी सर कहाँ कहाँ घूमिएगा बहुत जगह हैं यहाँ पर गंगा जी हैं यहाँ पर यहाँ यहाँ से म जयमंगला घर है गढ़पुड़ा है मंदिर भी यहाँ मंदिर है क्या कहता है जे नवलक्खा मंदिर है बगल में गंगा जी हैं हाँ

कपूरी

बहुत अच्छा बहुत अच्छा जगह है घूमिएगा बहुत अच्छा लगेगा बहुत फील कीजिएगा बहुत मजा आएगा घूमने में जमंगला घर में जंगला माता हैं वहाँ झील है वहाँ पे सावर है बगल में

हाँ कावड़ झील है वहाँ पर नाव पर लोग घूमता है देखने में बहुत अच्छा लगता है अच्छा फील करते हैं आप भी घूमिए चलिए घुमा देते हैं आपको भी वहाँ पर बल बल हाँ बगल में बगल में गढ़पुरा है मंदिर है बाबा भोले बाबा का मंदिर है वहाँ पर हाँ जल उल चढ़ाने के लिए जाते हैं हम वहाँ पर वहाँ पर सवा सवारी भी चलता है बस से जाइए टाटा से जाइए जीप से जाइए बाइक से जाइए चाहें अपना एस्पेशल गाड़ी से चलिए जिस पर इच्छा है उस पर अपना चलिए वहाँ पर बढिया बढिया अच्छा अच्छा होटल है खाना पीना खाइए मौज कीजिए कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है वहाँ पर कोई परेसा कोई परेशानी नहीं है हाँ उधर जयमंगला घर देखते हुए गढ़पुरा होते हुए अपना क्या कहता है इधर कपूरी स्थान घूमते हुए इधर गंगा जी का स्नान करते हुए अपना घूम लीजिएगा सगरो हाँ ठीक है ठीक है आइए ठीक हई ठीक है हम आ रहे हैं आपका सवारी लेकर